औ दोङो दा ए नांगौ जादो नामा अ लांनो हागोनदे दोङो दामा गंसेयाव सल्लिस थाखा अ सल्लिस सेरेबनि दामा इदिनो माइरंनि थाखाय खम बारा जाबाय थायो दा आरो दस थाखा बारायबाय सल्लिस थाखा जाबाय अ बारायदोथ' आरो दखानफोराव थांब्ला बायनोनो हाया माथो माइरंखोनो दैब्रु एमान गोरा गोरा मोनलाङो माथो मानसिफोरा बोरै दैब्रु मोनखो मासिफोरालाय गोरासो होनना बुङो माथो रावबो गुरै होनना बुङा ओ नों खोनसे लांनाया माबा दै बारा जाबाय खोमा एखायनो दैस्रु जाबाय जागोन दे अ एबारे मोजां एबारनिया मोजाङानो लांब्लानो जाबायदे दा नों बे त्रिस थाखायाव लांब्लानो जाबाय दिनै त्रिस थाखायावनो हरनोसै ओं दे अ गंनैलबा अ ओं

है नोंनि सलाया माबादांलै माहोनो दैस्रु मोनो बियो इमान गोरा गोरा इमान गोरा गोरा सावो नोंहा आरो दैस्रुस्रु मोनबाय जागोन दे लांब्लानो जाबाय एबार दिनैनिया मोजांसो औ ओं दे ओं